असांजे खेत्र में हवा पाणी फ़सलनि जो हुनखे जे करे काफ़ी प्रभावित थी आहे छो कि समय जे अनुसार कॾहिं बारिश कॾहिं सर्दी कॾहिं आंधी तूफान सभु थींदा रहंदा आहिनि जॾहिं अचानकि ई बारिश ईंदी आहे त स फ़सल नुक़सानु थी वेंदी आहे जीअं हाणे हिन मु मुद में अचानकि ई बारिश उहो हवाऊं हलियूं जंहिंजे करे असांजा चावरु ऐं कणिक खे काफ़ी नुक़सानु थियो आहे जंहिंजे करे किसान बि परेशान थी विया हिनखे रोकण जे लाइ सरकारि काफ़ी प्रयास करे थी पर हुनजी व्यवस्था सरकारि ई थी करे ऐं बाक़ी किसान बि उन्हनि खे रोकंदा पंहिंजे पंहिंजे पासो घणा उपाय था कनि ॿियो असां खे वधीक हिन मामले उपाय जे बारे में कुझु नाहे